आं दावबायनायनि गोनाङानो जाहैबाय युटुब सेनेल दङ आंहा मोनसे बे सेनेलाव भिडिय' एबा आपलड होनो थाखाय आङो दावबायनांगौ गोनां जायो मानोना युटुबाव मोनसे भिडिय' बा आपलड होनो थाखाय बेयाव खमैबाबो सानसे सम नांगौ सानसे समनि थाखाय बेखौ बेरायनानै बबेबा जायगायाव शिलं एबा शिक्किमफोराव थांनोब्लाबो बेबायदि जायगायाव दावबायनांगौ गोनां जायो बे भिडिय'आ जेरै दावबायनानै दावबायनानै भिडिय' खालामाब्लानो भिउस एबा नायगिरिफोरखौ मोननो हाया जायनि थाखाय दावबायनांगौ एबा गोबां गोबां बिदिनो जायगाफोर माबाफोर देखायनांगौ जायनि थाखाय दावबायनांगौ जायो आरो बिदिनो अखानायै दस्रा जायगायाव थांनांगौ जालायबाय जाबाय आरो बिदिनो दैलिख एबा दैलिखथ' नंद्राया सानफ्रामबोथ' भिडिय' होनो हाया बिदिनो सानथाम सानब्रै थानानै थाब थाब दावबायनांगौ गोनां जायो मासाव गैयाब्लाबो मोनब्रै मोनबा सयता सातता गाहाम भिडिय' आपलड होनांगौ गोनां जायो बिदि भिडिय' आपलड होनांगौ थाब थाब दावबायनांगौनि गोनां जायो आरो मानोना ओरैनो नायगिरिफ्रा एबा भिउआर्सफ्रा भिडिय'खौ सानफ्रामबो एबा जाय जाय मोजां मोनो बेसोरो थाब थाब भिडिय'खौ नायनो नागिरो आरो जायनि थाखाय थाब थाब दावबायनांगौ जायो दावबायनानै दावबायनानै माखासे आंहाबो न'लेज एबा रोंगौथियाबो बारायो आरो मा मा नङा माखौबा नुयैखौ नुनाङैखौबो नुफ्लाङो बिदि जायगायाव अबाव मा जाब्रबो मा जाया बेखौ बुंनो हाया जाब्रबथाया दसेनो जाब्रबो बेखौथ' बुंनो हाया जाहैबाय दावबायनायनि गेजेरजों न'लेज एबा लेंगुवेज रावफ्राबो रायलायनायनि मोनथाम मोनब्रै गोरों एबा दस्रानि रावफोरखौ दस्रानिफ्राय सोलोंनानै लानो एबा खाबु मोनो एबा सोलोंथारनांगौनि गोनांथि जायो बेयावबो मोनसे भिडिय'खौ आपलड होनायनि थाखाय युटुबाव गोबां बेरायनायनिबो बेयावबो बेखौ इडिट खालामनो थाखाय बिदिनो गोबां सम नाङो भिडिय'खौ बानायलांबाय थानायावनो माखासेखौ नाङिफोरखौ दानस'नानै गारनांगोन आरो जिरायनो थाखाय जाथारबासो भिडिय'खौ जाथारबासो आपलड होनो हागोन